एखन तऽ गहुमक खेतीक सीजन अछि एखन कातिक महिना अइ अइमे लोक की करै छै जे खेतके जोतेलक जिनका पासमे ट्रैक्टर छनि ओकरा कहलक लोक किसान सभ जाकऽ जे हमरा कनि जोइत दियऽ ओ आबिकऽ जोइत देलनि ओ कथी केलनि आओर बीया तऽ सरकार घरसँ सुविधा छै जे आधार कार्ड लऽ कऽ जाउ आर जे आदमी एगो छथिन से अपन खोलने छथिन खाद बीज सभ रखै छथिन हुनका ओतऽ खा आधार कार्ड लऽ कऽ गेल पाइयो लै छथिन आओर किछु कम बुझाइए लै छथिन तखन फेर ओ अथी कऽ कऽ खाद लेलनि बीज लेलनि सभके लऽ कऽ अयलनि घरमे धऽ लेलनि ओकरा की कयलनि जे पहिले कनि पानि बोर्डिंगसँ कनि खेतमे हाल कऽ लेनहुँ तखन फेर कनि खेत जोता लेनहुँ तखन बीया आओर खाद पहिले खाद छिटनहुँ तखन फेर बीया छिटनहुँ सभके छीट तीट कऽ अथी कऽ कऽ रखनहुँ जखन फेर उ बाइस दिनके भऽ गेल लोक जोड़िकऽ रखलक जे फल्लाँ तारीक कऽ हम बाउग केनौ खेती तऽ बाइस दिन पुरि गेल तऽ तखन ओइमे दोसर पानि देलहुँ तखन फेर ओकरा खे अथी केलनि खाद छिटै छथिन ई सभ कऽ कऽ फेर मा फागुन चैत भऽ गेल यदि जल्दी भऽ गेल शुरू कातिकमे भऽ गेल तऽ फागुन लास्ट फागुन तक भऽ जाइ छै गहुम आओर नहि कनि लेट भेल तऽ मार्च अथी तक चैत तक ओकरा भऽ जाइ छै काटऽवला फेर ओकरा की केलनि जन बोनिहारके गेलनि कहै ओकरा सभके लेलनि पकड़िकऽ सभ अपन कटलक जकरा जे हिसाब बनै छै से ओकरा देलनि बोइन दऽ कऽ ओकरा लेलहुँ फेर थ्रेसरवला के गेलनि कहऽ ओ थ्रेसरवला आयल ओकरा अथी कऽ देलक पाइयो पर केलनि नहि तऽ गहुमोपर ओकरा दौनी कराकऽ अपन लऽ अबै छथिन फेर तखन दू महीना खेतके छोड़ि देनहुँ फेर अषाढ़ आयल साओन जेठ अषाढ़ सभ आयल तऽ ओइ सभमे अषाढ़मे फेर की केनहुँ ओकरा मेघ भेल रहल तऽ ठीक हय नहि तऽ फेर ओकरा फेर पटौनी करै छथिन पटौनी कऽ कऽ आओर ओकरा फेर ओकरा पहिले जोता लेनौ तखन फेर ओइमे पानि बारिश भेल तऽ अपन रहल पानि तऽ कदबा करा लेनहुँ आओर नहि रहल तऽ बोर्डिंगसँ पटा कऽ ओकरा पानि देनहुँ फेर ओकरा कदबा करेनहुँ तऽ बिछन जे रहथिन गिरेने एगो खेतमे कुनो कोनापर जकर जे बिछन रहल कोनो सोना मन्सुरी रहल तऽ सरजुग बाबन रहल तऽ तुलसी फूल रहल जे फूल रहल से अपन लोक अथी कऽ कऽ बीआ खसा कऽ रखलक ओकरा लऽ कऽ ओकरा रोपनहुँ की केलनि जौनके गेलनि कहऽ जौन अपन आयल सए रुपैये कट्ठा तऽ डेढ़ सएके कट्ठा जेना जेना महगाइ भेलै पहिले तऽ पचासे रुपैये रहै तखन सए गेलै आब तऽ डेढ़ सएके कट्ठा छै तऽ ओकरा करै छथिन जे अपन बजाकऽ लेनहुँ तऽ उ रोपि देलक रोपि देलक जे पाइ बनल से अपन उ लेलक नीक जकाँ रोपि दै छै जे खाना खाना खाइ छै बड़ सुन्दर ओकरा चाय देनहुँ दू बेर चाय पीलक खाना जे रोटी जे कहलक भात जकरा जे पसन्द भेल से कहलक हमरा ई बना दियऽ गिरहसनी हमसभ बनाकऽ रखनहुँ ओ बिछन उखाड़ि जै लागल तऽ घर आबिकऽ उ खाना खा लै छै आओर तखन फेर जाकऽ ओ खेतमे रोपि देलक जतेक दू कट्ठाके कोला रहल चारि कट्ठाके तऽ उ सभ कट्ठाके हिसाबसँ पाइ लै छै लेलक ओ अपन लऽ कऽ सभके सभ रोपि सभ रोपि देलक जौन मिस्त्री अथी सभ तखन अपन अपन घर जाइ गेल सभ रहिते हमसभ एनाहिते खेती बाड़ी केनहुँ कातिक टाइममे गहुमके खेती केनहुँ जेठ अषाढ़मे धानके खेती केनहुँ रोपि देलक तखन ओकरा फेर एक महीना दू महीना नहियो भेल कतबो दबाइ रङ्ग बिरही आइ कल्हि दबाइ बिकाइ छै जे दऽ दियौ जङ्गल झाड़ नहि जनमतै लेकिन दुनिआँके जङ्गल झाड़ धन सभमे जनमि जाइ छै फेर ओकरा सभके बजाकऽ लेनहुँ तऽ फेर उ सभ पचास रुपये कट्ठा कहलक सभके अथी केलक बाउ खैती कैलक सभके कमैनी कैलक कमैनी तमैनी कऽ कऽ ओकरा फेर अथी कऽ देलक धानके छोड़ि देलक फेर धान भऽ गेल